सुबुह जो साढे छहें बजे असां जीअं मार्शल घाट वञण लाइ तयारी कई टें नंबर खां जीअं बस में वेठासीं खिल मस्ती कंदा कंदा ख़बर ई न पई असांखे कंहिंमहिल मार्शल घाट आहियो मार्शल घाट ते लही करे सेल्फियूं कढी नाश्ता खाई झरना ॾिसी करे वरी वापसि बस में वेठासीं उतां पोइ असां वयासीं भीमा शंकर भीमा शंकर में बि बस में एॾी मस्ती पिया कनि जोक पिया कनि पंहिंजा माण्हू पंहिंजा नास्ता खणी आयां घरां कुछ स्नैक्स खणी आयां हुआ खाईंदा पीअंदा असां भीमा शंकर लथासीं हुते बस मां बस मां लथासीं लही करे फ्रेश थी करे लाइन में वञी बिठासीं मंदिर जी उन में बि असांखे ख़बर ई न पई मंदिर में घणी देर लॻी लॻी त चङी देर हुई पर ॿुधाए नथा सघूं छाकाणि हेॾो मन सुठो दर्शन थी वियो मन प्रसन्न थी वियो जाम दर्शन करण खां पोई ॿाहिरि निकितासीं त सीन सिनेरी ॾिठियूं झरना ॾिठा संघ खाधा नास्तो खाधो रोटियूं खाधियूं खिल मस्ती करे असां सॼी सॼो ॾींहुं कीअं इंजॉय कयो असांखे ई ख़बर न पई